औ नोंसा दखान माबा साह पात दखान दा गेलामाल दखान साह पात मोजां दं माबायदिया मोजां बबेबा बबेबा गाज्रि दंलायोनो मोजांखौ दामआ बबे बबेया साहपातआ बांसिन आंनो मोजांखौ नांगौ साह दखान होनो

हाबा दङ आंहा

पास केजिसो नांगौ बे मास्थारखौ लांनोसै औ औ

मंगलबाराव लाबोदो

इसे इसे खमायदो मा दे होनबालाय दे बेसेबां खमायगोन बिस थाखाल'थार ओमफ्राय जाबायदां इसे बुर्जा खमायदो मा दे होनबालाय दोन्थ'नोसै आं लाबोदोल' मंगलबाराव आरो रायज्लायबावनांगौ खनसे